मां हाणे सिस्का कंपनी जे टाइप सी केबल जो हिकु चार्जर वरितो हो चार्जर यूज़ करण में ॾाढो सुठो आहे ऐं मां तव्हां सभिनि खे ये ही ॾिंदुमि ते की तव्हां ई ॿ पेसा थोरा मथे बड़े करे हिन कंपनी जो ई चार्जर वठो हिन में ख़ासि बेनिफिट इहो आहे की हिन में तव्हां मोबाईल जाम फ़ास्ट चार्जिंग थींदो एस कम्पेयरड ॿियनि जे ब्रैंडस खां